دلی ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے جہاں مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کا میل جول رہا ہے دلی کے روایتی پیشوں میں زراعت دستکاری کپڑے کی بنائی مس مصالہ جات کی تجارت دستکاری اشیاء جیسے پتنگ زیورات مٹی کے برتن اور کھانے پینے کی اشیاء کا کاروبار شامل تھا وقت کے ساتھ ارتقا وقت کے ساتھ دلی کا معاشی ڈھانچا بھی بدل تبدیل ہوا ہے صنعتی انقلاب اور جدید ٹیکنالوجی نے روایتی پیشوں کو آہستہ آہستہ پیچھے چھوڑ دیا ہے زراعت اور چھوٹے کاروباروں کی جگہ تجارتی اور سروس نے لے لی ہے بہت سے لوگ اب تعلیم تب بینکنگ آئی ٹی اور دیگر پیشہ ورانہ خدمات سے وابستہ ہو چکے ہیں موجودہ رچ احانات حالات آج دلی میں ملازمت کے اہم شیر درجہ ذیل ہیں خدمات تعلیم صحت ہوٹلنگ ٹورزم مالیاتی خدمات اور ٹرانسپورٹ